میری نوعمری کے بعد سے پڑھنے کا ذوق کافی تبدیل اور ترقی پذیر ہوا ہے اس تبدیلی میں مختلف عوامل نے اہم کردار ادا کیا یہاں میں ان عوامل کا ذکر کر رہا ہوں جو میرے پڑھنے کے ذوق کو متاثر کرتے رہے ہیں

اساتذہ والدین اور دادا دادی کی طرف سے کہانیاں سننے کی تحریک ملتی تھی جو میرے پڑھنے کے شوق کو بڑھاتی تھی نوعمری میں میں نوعمری میں میں نے مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنا شروع کی جیسا کہ سائنس فکشن فٹنس اور اسرار کہانیاں تعلیمی نصاب میں شامل کتابیں اور نصاب کی ضرورتیں بھی پڑھنے کے ذوق کو وسیع کرتی تھیں دوستوں کے ساتھ کتابوں پر تبادلہ خیال اور کتابتوں کی سفارشات بھی پڑھنے کی پڑھنے کے شوق میں اضافہ کرتی تھیں جوانی میں ادبی کتابوں شاعری اور کلاسک لٹریچر کی طرف رجحان بڑھا ذاتی ترقی خود اعتمادی اور مہارتوں کو بڑھانے والی کتابیں بھی اس دوران پڑھنے میں شامل ہوئیں ای بکس اور آئڈیو بکس پڑھتے پڑھنے استعما پڑھتے استعمال نے بڑھتے استعمال نے پڑھنے کی ترقیوں کو طریقوں کو بدل دیا مختلف موضوعات جیسے کہ فلسفہ تاریخ نفسیات اور سوشل سائنس کی کتابیں پڑھنے کا شوق بڑھا پیشہ ورانہ ترقی اور کیرئر کی ضرورت کے مطابق مختلف موضوعات پر پڑھنا تحقیق اور علمی مطالعے مطالعات کے لیے مختلف کتابوں اور آرٹیکلس کا مطالعہ آنلائن بلاگس میگزین اور نیوز آرٹیکل بھی پڑھنے کے ذوق میں شامل ہو گئے ہیں میرے میری پڑھنے کی عادتیں مختلف مراحل میں تبدیل ہوتی رہی ہیں لیکن ان تمام تبدیلیوں نے مجھے ایک وسیع اور متنوع قاری بنا دیا پڑھنے کی محبت اور شوق ہمیشہ سے میرے ساتھ رہا ہے اور مختلف عوامل نے اسے مزید تقویت دی ہے